से किछो किछो अकिल बुद्धि होतै नौकरी चाकरी होतै दिल्ली भेजै छियै से दूगो ज्ञान होतै शिक्षा होतै पढ़तै लिखतै किए तऽ भविष्यमे किछु बढ़िऑं बनै सुरक्षितके लिए बाहर भेज दै छी से हियाँ किछोके सुबिधा नहि छै पढ़य आर लऽ नहि लिखय लए दिक्कत होइ हइ अपन बाहर भीतर पढ़ऽ लिखऽ दिल्ली पढ़यके लिए भेज दै छी

से हियाँ पे सब समस्या गम्भीर हइ गरीब दुखिया छियै कि हियाँ से नहि बुझाइ हइ अपन बाहर भीतर पढ़ै लिखै भेज दै छी कमा खटा कऽ अपन पढ़तै लिख लिखै लए भेज दै छियै जे दूगो ज्ञान हेतै बाल बच्चाके पढ़ेबै लिखेबै नहि तऽ कहाँ से निकलतै डॉक्टरमे नौकरी चाकरी करेबै पढ़तै लिखतै तब ने इंजीनियर किछो बनतै अपन पढ़ लिख लेतै तब ने इंजीनियर बनतै दिमाग लगेतै पढ़तै लिखतै बिहार मे कोइ चीज के सुबधा हेबे नै करय जे पढ़तै आ लिखतै